आहाँ लगमे आखिर गाममे भजन एहि दुआरे अछि कियाकि तऽ कीर्तन हमरा सबके गाममे हरेक जगह अछि ताकि जे जे कीर्तनमे जे अथी होइ छै बाद्यंयत्र प्रयोग करै छी हमसब एहिके बाद कीर्तनमे आहाँके ताल भजन झुनझुन्ना ढोलक पिपही हरमुनियम ई सब लागै छै ताकि हमसब अपन गाना गजै छियै गाना बजै छियै हमसब ताकि जे छै लोकके प्रसन्न से भगबानके दरबारमे बैठ कऽ आरामसे जे छै ई कीर्तन गबै छियै ताहि दुआरे जे हमरा गाममे कोनो कोन भयान्त्र प्रयोग करै छै ओहिके बाद जे छै चर्चामे ढोलक मञ्जारी इत्यादि इहो सब रहै छै बहुतेक चीज रहै छै ताहि दुआरे हमसब जे भजन मण्डलीमे भाग लै छी ताहि दुआरे जे छै आहाँ सबके मनोकामनाके लिये जे ढोलक परसार जे छै ओहिमे आहाँके कोइ आदमी ढोलक बजबै छथिन कोइ पिपही बजबै छथिन कोइ जे छै आहाँके ताल बजबै छथिन कोइ आहाँके हरमुनियम गबै छथिन कोइ आहाँके गाना गबै छथिन तऽ ई सब जे छै कीर्तन से हमरा सबहक गाममे होइ छथि जे जेकि एहिमे जे छै आहाँके लगभग हमरा गाममे हरेक हरेक कोनामे ई कीर्तन भजन होइ छै जेकि आहाँके भजन मण्डली भऽ गेलै तासा भऽ गेलै ढोलक भऽ गेलै ई सब लऽ कऽ हमसब भजन कतौ बैठ जाइ छी ओहिपर आराम से ओहि कीर्तन पे मोन लगा कऽ ढोलक पिपही सब बजाबै छी ताकि जे छै कोनो यान्त्रमे चंचामे ढोलक आबश्यक छै